नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ हाँ बोलिए मैडम सिखाते हैं

क्या सीखना आता है वैसे इसका मतलब बैटिंग बैटिंग सीखना है अच्छा अच्छा बैटिंग सीखना है और फील्डिंग भी सीखना है और कैच वैच कैसे रोका जाए हाँ हाँ सिखाते हैं सिखाते हैं आपको भी सिखा देंगे

अरे फीस है हमारे पास दस हज़ार रुपये है फीस है हाँ दस हज़ार है दस हज़ार लगेगा आपको हम सिखा देंगे जैसे फील्डिंग उसमें सीखना पड़ता है कि आपको सबसे पहले फील्डिंग में कैसे फील्डिंग करना है कितने गैप में दौड़ना है कितनी स्पीड में दौड़ना है और उसके बाद कैच रोकना सिखाया जाता है बैटिंग हाँ बैटिंग भी सिखाया जाता है कि कौनसा लेग साइड है कौनसा अप साइड है कौनसा स्ट्रेट साइड है यह यह सारी चीज़ें बताया जाता है कि बॉल को दबकर के कैसे मारा जाता है ताकि कैच ना उठे कैच उठने से आउट हो जाते हैं इसलिए उसको सारे तरीके से सिखाया जाता है कि कैसे बॉल को आपको मारना है कैसे बॉल को लेग में साइड में मारना है कैसे बॉल को स्टेडियम में स्ट्रेट साइड मारना है हैंए यह तो यह सारी चीज़ें सिखाई जाती है आपको सीखेंगे तो सीखा देंगे हाँ हाँ यह सारी चीज़ें सीख नहीं नहीं नहीं सीखा देंगे सीखा देंगे हाँ बॉलिंग करना भी आपको नहीं आता बॉलिंग करना सिखाया जाएगा ठीक है बॉलिंग भी इम्पॉर्टन्ट होता है ना बॉलिंग भी सिखाया जाएगा कि बॉलिंग आप साइड में फेंकना है कि मिडिल साइड में फेंकना है कि लेग साइड में फेंकना है इसलिए सारी चीज़ों को सिखाया जाता है यह सब सारी चीज़ें सिखाएँगे आप टेन्सन मत लीजिए और फीस जो है दस हज़ार रुपये लगता है हमारे पास बच्चे भी हैं ब तीस चालीस बच्चें है सब सीख रहे हैं हाँ हाँ हाँ लड़कियाँ भी सीखती हैं लड़कियाँ भी सीखती है हाँ हाँ सभी सीखते हैं लड़कियाँ ठीक है ठीक है आपको सब हाँ नमस्ते नमस्ते चलिए ठीक है ठीक है ठीक है